जाया टिभिबो जाया ए हेल' औ ए आं रुमाव सफैबायमोन बे अवान जिर' पर नामबाराव ओमफ्राय आंनिया नै एसे प्रब्लेम जानानै दङ आरो टिभियाबो फांखायानो गिदिङा गरमथार नै आरो टिभिबो जाया फांखाबो जाया बिदिनो प्रब्लेम जानानै बेखौ नायफैनो हागोन नामा ओहो लायेटा बो बो एसे बलटेज खमसो जानानै दं माबाया मोफ्लामनानै गोमोरो थांलाय फैलाय जागासिनो दङ जायाख औ बेखौनो औ औ एसे एसे औ बारांद्राय मोथ जायाखै आरो मोजाङै थिगानो नङा बांसिनानो नायफैनो हागोन ना दे आंनि नामबारा बे अवान जिर' परावनो बेयावनो दं ओं औ र' आं लिंहरनो दैया गवाखै दैयालाय थिगैनो दङ बे खालि कारेन्टनाल' थिग गैया फांखायाबो गिदिङाखै आर टिभिआबो जाया नै

औ औ औ दे

औ औ औ दं

औ औ औ औ जादों बिदिनो जागासिनो दङ नै हेल' औ

टिभि अन औ औ कारेन्ट बेयाव अन फैयाखै आरो माने कारेन्टनानो फैयाखै फांखायाबो गिदिङाखैनो औ औ औ दे बेखौनो नाय लेंहरदों औ नायफै दे दे थाबैनो फैबानो जाबाय अवान जिर' पराव थाब नायफैनो हागोन औ दे दे